जोंनि गामियाव हान्थु सायोबा गगन्द गगन्दजों गगन्दखौ सावनानै खाथुमो आफा थालाफोर सायोबा अन्थाइखौ गुदुं खालामनानै ओमफ्राय एसे एनै गगा मोनोबा जोङो मस्ला बिदै फानलु बिदै फुदुंनानै लोङो होम्बाबो गगाया रुङो ओमफ्राय गामिफोराव सोरबाफोर जुदि जन्दिस जायोबा जन्दिसखौ जोंनि बर'आव होनबाय आमाय मोननाय मोनोबा आमाय मोनोबा उन्दुनो ओंखारो मानसिया गोमो जालाङो आरो बबेबा आमाय मोननाय दङ गोसोमबो जायो आरो बिदि जुदि जायोबा जोङो मा खालामो दा बेयाव खानाय खुगा होननाय मोनसे बेन्दों दङ बे बेन्दोंखौ आखाइआव खायो आरो बेन्दोंखौ सिफ्ले सिफ्ला खालामनानै बिसना सिङावबो दोनो ओमफ्राय जन्दिसा खमायलाङोबा खेनेल बे आखाइआव गाननाय बेन्दोङा राननानै गावनो गलाङो ओमफ्राय गामियाव बिस्सास जे माखासे खाद्यफोर जायोबा एसे मा होनो आमाय मोननाया खम जायो जेरैहाय खुसेर बिदैखौ जथेस्थ' लोंनो थोनो खांख्राइ बेबादिनो माखासे जामुं दङ जायखौ जायोबा जन्दिस बेरामा एसेबाबो खम जायो ओमफ्राय